हेलो हेलो जय झूलेलाल तव्हां ठीकु आहियां तव्हां कीअं आहियो हा हा मां आशा आहियां ख़बरु अथव तव्हांखे

हा अछा अछा ठीकु आहे हा हा हां अछा हा ठी ठीकु आहे त ड्रेस कहिड़ी हुजे हुन में ॿारनि जी

हा ठीकु आहे ॿियो थो पए हा हा हा हा ठीकु आहे हा

हा हा

हा हा ठीकु आहे मां तव्हांखे लिखराए करे ॾींदमि

हा हा ॿार हा ठीकु आहे हा हा

हा हा

हा हा व्हाईट और ग्रीन साड़ी बि हा हा हा ड्रेस ठही वेंदी पूरी

ठीकु आहे ठीकु हा हा हा

हा हा हा हा

हा हा

कंदासीं ठीकु आहे ईअं थींदो टीचरुनि खे बि चवंदासीं ऐं ॿारनि खे बि तव्हांखे लिस्ट ठाहे करे ॾींदासीं की हिकु हिकु हिन न मां क्लास मां ऐतिरा ऐतिरा ॿार ईंदा तव्हां वटि हुननि जी प्रेपरेशन कराइणी आहे न ॿारनि जे पैरेंटस जो ठहंदो कान हिन में पैरेंटस मीटिंग में पैरेंटस जो हूंदो आहे त ई थींदो आहे पैरेंटस जो पैरेंटस जो न ठहंदो आहे थोड़ो लेट थी सघंदो आहे ॿारनि

ऐं हा हा हा हा ठीकु आहे जय झूलेलाल